हँ नमस्कार जी कहियौ जी ठीक ठीक ठीक कहियौ राजीव जी

आँ देखियौ एन जी ओ आओर मीडिया दूनू अलग अलग रोल यऽ एन जी ओ एन जी ओ के काज भेल अहाँकेँ सोशल एंड एजूकेशनल वेलफेरके लेल अपन अपन सोसाइटी आओर अपन अपन क्षेत्रमे काज कयला ओहि काजके प्रिंट मीडिया आओर इलेक्ट्रॉनिक मीडियाके माध्यमसँ जन जन जनताके बीच डिसप्ले कयला ई मीडियाके रोल भेल जेना हम हम एक सोशल वर्कर वर्कर छी हमर हँ हमर मिथिलाञ्चलके दरभङ्गा क्षेत्रके मनहर गाममे अपन एकटा एन जी ओ के चलाबैत छी ओहि एन एन जी ओ के माध्यमसँ हम सोशल समाजिक आओर शैक्षणिक एजूकेशनल कार्यक्रम समय समय पर करैत छी आओर ओहि एन जी ओ के नाम हमर यूथ क्लब ऑफ मनहर अछि जी तऽ एज एज ए जर्नलिस्ट अहाँ की जानै लऽ चाहैत छियै

जी जी जी जी बिलकुल जी बिलकुल बिलकुल जी जी जी जी

जी जी जी जी जी जी अहाँ अहाँ अहाँ अगर सोशल मीडिया अहाँकेँ देखियौ फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम आओर व्हाट्सएप्प ई एहि समाजके मुख्य आओर अभिन्न सोशल मीडिया भेल हँ अहाँ अगर टाइम टू टाइम ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम पर हेटरेड नफ़रत नफ़रत बला पोस्ट अहाँ डालैत छियै तऽ ओहि ओहि पोस्टके ओहि कम्पनी रेस्ट्रिक्ट कऽ देता जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी

जी स्वाभाविक स्वाभाविक

सहमति सहमति जी सहमति आ एहि अहाँकेँ गपसँ हम सहमत छी आओर एहि कड़ीमे हम एकटा गप आओर जोड़ैत छी की एहि समाज समाजके मैक्सिमम मैक्सिमम जे युवा वर्ग जे यऽ केओ केओ टॉपिक आओर केओ एहन मुद्दा पर जान जानकारी सिर्फ इन्फोर्मेशन रखैया सूचना सूचना रखैया ओहि टॉपिक पर हुनकर ज्ञान नहि छनि तऽ ज्ञान हँ ज्ञान हँ हँ ज्ञान